हेल' औ हेल' आङो आङो नै सासे जारनालिस्ट बुंदों उदालगुरि एरियानिफ्रायनो जोङो मोनसे जारनाल लिरनो नागिरदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहा बेबायदि ट्रेडिसिनेल फुडस मामा दोङो मा मा दायो सोलिगासिनो दोङो आङो बेफोरनि मिथिनो गोसोजादों नोङो एसे बुंनो हागोन नामा ट्रेडिसिनेल फुडसा नों उदालगुरि डस्ट्रिक्टनि गुबुन गुबुन ट्राइब्सफोरनि ट्रेडिसिनेल फुडस मा मा दोङो बेफोरखौ औ औ औ

आदसा आं मोनसे आं मोनसे मोजांहाय सोंनो हो जेनोबा बर'फोरा ब्रेकफास्टखो माबायदि स्टार्ट खालामो माबायदि टाइपनि ट्रेडिसिनेल ब्रेकफास्ट जायो आदसा आदसा अ औ आरो बिदिनो लान्च आरो डिनारावलाय माखो बारा प्रिफार खालामो ओमफायहा उदालगुरि ड्रिस्ट्रिक्टनि बिदि स्टेफोल डिसालाय मा स्टेपोल फुडआ मा बर'फोरनिया स्पेसेलि माने मोनगोन राइसखोनो जानाय जायोदा बर'फोरनि मेइनआ ना राइस जानाय जायो आमफ्राय उदालगुरियाव बिदि स्पेसेल अकेसन बा फेस्टिभेलफोर दोङोना जेराव ट्रेडिसिनेल फुडफोरखो डिसप्ले खालामनाय जायो बिसोर बेफोरबायदि माबा मोनसे पग्राम जायोनामा स्पेसेलफोर अकेसन फेस्टिभेलफोर औ औ ओमफाय जेनोबा स्पेसेलि जेनोबा नोंसोरनि टाउनावहा माबाफोरबायदि फुड फेसटिभेलफोर लायोनामा

आमफ्राय दा नों जेनोबा दाथ' दुनियाया सोलायगासिनो दङ सोरबा सोरबा बिदिनो ट्रेडिसनेल फुडसफोरखोबो मिथिया नों मा सानो बिदिनो ट्रेडिसिनेल फुडफोरखो जोंहा प्रिसार्भ खालामनाया गोनाथिं नंगौना नङा माबायदि गोनांथिब्ला आरो माबायदि प्रिजार्भ खालामदोंना खालामाखै

औ औ औ ए आङो थांला मोनसे माने सोरबा मानसिफोर जायहा उदालगुरियाव खनसेबो थांफेराखै फार्स्ट टाइम थांदों बे मानसिनि थाखाय नों मा फुडखो रेकमेन्ड खालामगोन औ आब' रुफालि आदसा आदसा दे थेंक इउ होमब्ला हो थेंक इउ स मास नों शेर खालामनायनि थाखाय उदालगुरिनि नलेज ट्रेडिसिनेल फुड जाहा दोननोसै बाय बाय